हैलो कौन सोनिया सोनिया कल आना तूं कालेज हां आई जायां कल इंटरव्यू ऐ आना यार आई जायां ठीक ऐ छुट्टी नेहां मार दी ओह् कल पता लग्गी जाना पता निं केह्दा लैना